जामु माण्हू बुनियल ऐं सिलियल कपिड़ा पसंदि कंदा आहिनि छोकी सिलियल कपिड़ा पंहिंजे हिसाब सां मिलंदा आहिनि पंहिंजे हिसाब सां पैटर्न रखी था सघूं झलंदा वधीक आहिनि असां कपिड़े जी क्वालिटी चेक करे था सघूं पंहिंजे हिसाब सां फिटिंग बि रखी था सघूं रेडीमेड कपिड़नि में जाम ऑल्टर जी ज़रूरत थींदी आहे असांखे अगरि कपिड़ो अञां सस्तो ऐं सिलाई बि सस्ती मिलंदी आहे त सॼो ख़र्चो घटि थींदो आहे